पहले जो परम्परा था शौच जाने का वो खुले में लोग जाते थे उस समय शौचालय का व्यवस्था नहीं था कहीं भी तो उसमें सामान्य रूप से लोग जहाँ तहाँ चले जाते थे जैसे हम लोगों को कठिनाई भी होती थी उससे कठिनाई ये होती थी कि खेत में कभी खर पतवार साफ करना है कभी साग सब्जी तोड़ना है अगल बगल लोग शौच कर देते थे बदबू आने लगता था बदबू के कारण उस जगह रुक नहीं पाते थे हम लोग इसलिए और कहीं सड़क किनारे लोग बैठ जाते थे अगर खुले में तो को किसी का आना जाना हुआ शर्म से जो उस समय सिर झुका लेते थे ये सारी असुविधाएँ थीं और अब जो है शौचालय बना है तो लोग निश्चिंत से अपने घरों में ही सारी व्यवस्था करके रखते हैं और शौच के लिए शौच से निवृत होते हैं जिससे कि कोई गंदगी बाहर नहीं निकल जाता